जियां कि कुकिंग में अपनी मम्मी शा सिक्खी जेह्ड़ी कि मेरी मम्मी ने मिगी सखाई ते में अपनी मम्मी दी सारी हेल्प करदी आं रुट्टी बनान च ते कुकिंग बी में बनी करी लैनी आं ते जियां कि मिगी कुकिंग च राजमां चावल बड़े पसंद ऐ ते में आपूं बी राजमां चावल बनाई लैनी आं राजमां गी इक रातीं पैह्लें सेड़ियै रक्खना ते दुए दिन उसी बोआयल करियै तड़का लाई लैना ते होर मिगी कढ़ी चावल बड़ा पसंद ऐ ते कढ़ी चावल लेई देहीं कि टमाटर प्याज़ पाइयै तड़का लाई लैना ते में हर इक कुकिंग करी लैन्नी आं ते होर बी अगर कुकिंग सारी हेल्प मम्मी दी करनी आं